یادگار لمحات پہلا پروجیکٹ مکمل کرنے کا جذبہ جب کوئی پہلی بار اپنے ہاتھوں سے کپڑے کا ٹکڑا بناتا ہے یا سلائی کرتا ہے تو اس کی خوشی اور فخر کا کوئی مول نہیں ہوتا یہ لمحہ اکثر ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے غلطیوں سے سیکھنا شروع میں چھوٹے چھوٹے دھاگے چھوڑنا یا سلائی لائن سیدھی نہ ہونا عام بات ہے لیکن جب یہ غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک یادگار سبق بن جاتی ہیں سیکھنے اور سکھانے کے ٹپس صبر اور مشق بننا اور سلائی سیکھنے میں سب سے اہم چیز صبر اور مسلسل مشق ہے جلدی نہ کریں اور ہر چھوٹے قدم پر خوش ہوں سادہ سے شروعات کریں شروع میں آسان ڈیزائن اور چھوٹے پروجیکٹ سے آغاز کریں تاکہ آپ کو بنیادی مہارتیں آ جائیں صحیح آلات کا استعمال اچھی کوالٹی کا دھاگا سوئی اور کپڑا استعمال کریں تاکہ آپ کی سلائی بہتر اور آسان ہو